ہاں میں نے کبھی بت نہیں بنائی گریٹنگ کارڈ نہیں بنایا خط تو لکھا ہے البتہ آرٹ آرٹ پسند ہے لیکن کرتا نہیں میں نے کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی ہو جو میں نے خود سے بنائی ہو مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا ہے پرہپس کہ میں نے کسی کو اپنی تحریر پڑھنے کے لیے سجیسٹ کیا تھا جو میں نے خودلی کیھی تھی تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ چونکہ میں نے پڑھا پڑھنے کے لیے ان کو سجیسٹ کیا تو ایک طرح سے ان کے لیے تحفہ ہے گویا میں نے تحفے میں اپنی بنائی ہوئی یہی چیز دی اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے جو حسی ہو وجودی ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے تحفے میں دی ہاں البتہ بجائے اس کے کہ میں بناؤں میں نے خرید کر اور دیگر طریقے سے لوگوں کو تحفے دیے ہیں اور بہت دیے ہیں اور اس کے تجربات بھی کرنے کو ہوئے